ہیلو سر کیا ہماری بات سویگی کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے جی سر ہم نے ابھی لگ بھگ ایک گھنٹہ پہلے ہم نے ایک سامان آڈر کیا تھا سویگی سے کہ چکن بریانی پراٹھا پزا تو سر ہم جہاں تک دیکھ پا رہے ہیں کہ جو ہے ہمارا آڈر سکسیس ہوگیا بٹ ہمیں ابھی ملا نہیں ہے تو سر آپ اِس چیز کو صحیح کیجیے کیونکہ سر ہم سر دقت ہوتی ہے سامان کچھ مہمان گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اِس میں لیٹ لیٹ ہوگیا ہمیں اتنا تو اِس وجہ سے جو ہے نہ ہمیں ایک مطلب باہر سے سامان الگ سے منگوانا پڑا تو اِس وجہ سے سر یہ لیٹ ڈلیوری صحیح نہیں ہے اچھی بات اچھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا اِس میں بہت نقصان ہوگیا ہمیں ڈلیوری کر دیا ہمیں یہ لیٹ اگر ہمیں یہ ڈلیوری ملتی ہے تو ہم اِس ڈلیوری کا اب کیا کریں کریں گے جہاں تک ہو سکے آپ سمجھا جہاں تک کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ ہماری پرابلم سمجھ رہے ہیں دیکھیے ہمیں کافی تکلیف کافی دقت ہوئی اس چیز سے کہ ہمارا ہمارا سامان ہمیں ٹائم پر نہیں ملا